डोगरी मत्त जेह्ड़ी एह् बड़ी स्हेई ऐ जेह्ड़ी शीराज़ा मैगजीन समाचार पत्रिका एह् जेह्ड़ी एह् साढ़े एरिये च सारे फैली दी ऐ ते एह् सारे लोग इसी घर घर पढ़दे न ते अहीं ते एहो गाने न कि एह् बड़े कशा बड़ी फैले एह् घर घर ते लोग इसी पढ़न ते सारे लोकें ई पढ़ियै थोह्ड़ा देन दुनियां दा पता चलै पता चलै कि साढ़े जम्मू च केह् होआ दा हून जि'यां लाई लैओ तुहीं के उग्रवादी आंदे न ते लोकें ई पता निं होंदा कि कु'त्थें आ दे कु'त्थें नेईं ते समाचार दे जरिये पता चली जंदा कि अज्ज उत्थें उग्रवादी आये दे ते लोग थोह्ड़े केह् होंदे कि सतर्क होई जंदे न ते कन्नै अज्ज कल जेह्ड़ी नमां यूथ जेह्ड़ी पीढ़ी ऐ जेह्ड़ी यंग लाई लैओ नौजवान मुड़े न उ'नें भर्थियें दे बारे च पता चली जंदा ऐ बक्ख बक्ख भर्थियां आंदियां जेह्ड़ियां ओह् इस समाचार दे जरिये सानूं पता चली जंदी ऐ ते साढ़े जेह्ड़े परानें पूर्वज न ओह् इस शरीजा मैगजीन गी बड़ा पढ़दे दे न ओह् ते अस ते कैह्नें कि एह् जगह् जगह् फैले एह् एह् साढ़ी डोगरी मत्त सारी भारतवर्ष च लाई लैओ जां सारे दुनियां च एह्दा व्याख्यान होऐ ते लोग इंदा मता मता पढ़न इसी